मैंने अपना सेकंड प्रोडेक्ट चार्जर खरीदा था जो मैंने अभी मेरा नया फ़ोन था उस का चार्जर कहीं मैंने खो दिया था कहीं गई थी तो तो मैंने चार्जर खरीदा था लेकिन वो जिस हिसाब से मतलब उन्होंने बताया था उस का कि अच्छा चार्जर ऐसा है वो उस हिसाब से अच्छा नहीं था मतलब पंद्रह दिन में भी उस का मतलब बहुत हीट देने लग गया और चार्जर चार्ज भी फ़ोन बहुत धीरे धीरे होता था तो ये मेरा चार्जर वाला बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा मुझे बहुत अफ़सोस भी हुआ उस के लिए मैं चाहती हूँ कि जो फ़ोन अपन कुछ भी चीज़ लें तो वो ध्यान से लें क्या होता है कि अपना पैसा और कुछ भी लोस ना हो